आङो फै सनानिफ्राय फ्राइड रायस पेकेट अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन नाथाय नोंसोरनि संनाया मोजां जायाखै नोंनि संनायानो गोरान जादों एसे गिसि जानांगौमोन बेदराबो खम जादों ओंखायनो आं जानो मोजां मोनासै नोंसोरो बे पेकेटखौ रिटार्न लांफिनदो लांनानै नोंसोरो आंनो अननानै माने फैसाखौ रिटार्न हरफिन्दो मानोना आंहा गोबां कस्त' खालामनानैसो मोननाय नालाय बे फैसाया कुनुरखमसो आङो नोंसोरनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन अननानै नोंसोरो आंनो फैसाखौ हरफिनदो दे माने आङो बिदि पेकेट डिलिभारि खालामनायखौ मोजां मोनासै ओंखायनो नोंसोरनिफ्राय आङो फैसाखौनो मोनफिननो थाखाय खावलाय हरबाय दे अननानै नोंसोरो आंनो बे फैसाखौ रिटार्न हरफिनदो